کھانے کے پسندیدہ ہونے کی بات ہے تو وہ کھانا میرا پسندیدہ ہے پزّا لیکن ظاہر ہے روز پزا تو میں کھا نہیں سکتی جو صحت کے بھی بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال پسندیدہ کھانا ہے کبھی کبھی کھا لیتے ہیں لیکن آڈر کرنے کا بھی بہت ایک رواج ہو گیا ہے کہ آڈر کر دو لیکن وہ میں نے مجھے آج تک کبھی وہ آڈر وقت پہ نہیں ملا نہ وہ گرم ملا تو مزہ نہیں آتا اس میں ارے گھر سے باہر نکلو جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ کے کھاؤ مزہ بھی آئے گا اور گرم گرم پیزا بھی ملے گا